जय झूलेलाल हूंअं त गले जी ख़राश ठीकु करण लाइ ॾाढा सारा नुस्ख़ा असांजूं ॾाॾियूं नानियूं इस्तेमालु कंदियूं हुयूं पर इहे कुझु नुस्ख़ा आहिनि जेके असांजे गांव में इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि पहिरों नुस्ख़ो माखीअ में अद्रक जो रस मिलाए करे हुनखे चटाइण सां गले जी ख़राश परे थिए थी ॿियों नुस्ख़ो गरमु पाणी पीअणु गरमु पाणीअ में लूणु विझी हुनसां गुरिड़ियूं करण सां गले जी ख़राश में आरामु अचे थो ऐं टियों नुस्ख़ो कारी मिर्च खे मिश्री सां गॾु चुसण सां बि गले खे राहत मिले थी पेई हिनखां अलावा अलावा असां थधो पाणी न पियूं थधे पाणीअ खां परे रहूं पंहिंजी थोरी ध्यानु रखूं सर्दी न थियण ॾियूं इहे कुझु नुस्ख़ा आहिनि जेके असांजे गांव में इस्तेमालु कयां वेंदा आहिनि जय झूलेलाल